में थुहानू सनान लगां कि अज्ज कल लोग जेह्ड़े ओह् पेंटिंग परा दा कियां पैसे कमांदे अज्ज कल पेंटिंग परा दा लोग बड़ा पैसा कमा दे जि'यां केंई लोग केह् करदे समझो अपनें अपनें सैंटर दकानां खोह्ली दियां किअस पेंटिंग बनानें इयां समझी लैओ कि थ्री डी पेंटिंग बनानें नी ते लोग उंदी दकानें पर चली जंदे भला मेरी फोटो बनाई देओ फ्ही ओह् लोग उ'नेंगी बठालदे कि केह्ड़े पोज़ च तुसें अपनी फोटो छपानी ऐ ओह् इयां फुल्ला कन्नैं बैठे दे जां किश्ती च बैठे दे ओह् फ्ही लोग उ'नेंगी आखदे कि बेही जाओ ते फ्ही ओह् लोग पेंटिंग बनांदे इयां पेंटिंग बनाई दिंदे फ्ही ओहे पेंटिंग फीस होंदी ओह् लैंदे समझी लैओ ज्हार दो ज्हार दी पोेंटिंग बनदी ते इक तरीका एह् होईया ते दुआ तरीका एह् ऐ कि लोकें अपनें अपनें इंस्टा पर अकाउंट बनाए दे जेह्ड़ा फ्ही लोग केह् करदे कि समझी लैओ कि लोग घूमन चली गे ओह् समझी लैओ बैठे दे बसा च ते उंदा सामने बी बंदा बैठे दा ओह् केंई लोग ड्रैवर कलींडरें दी बनाई ओड़दे ते ओह् ड्रैवर बैठे दा होंदा ओह् ड्रैवरा दी पेंटिंग बनाई ओड़दे ठीक ऐ जिसलै ड्रैबरै दी पेंटिंग बनाई ओड़दे चलांदे चलांदे मुहां दी इयां समझो ड्रैवर गड्डी चला दा ते पेंटिंग बनाई ओड़ी ओह् बाद च डॅैवरा गी दसदे भला पेंटिंग ठीक ऐ ड्रैवर दी दिक्खियै खुश होई जंदा कि ठीक ऐ पेंटिंग भला ओह् केह् करदे फ्ही अपनें अकाउंट पर बीडियो चाढ़ी ओड़दे जिसलै उंदे अकाउंट पर ओह् वीडियो चढ़ी जंदी इंस्टाग्राम पर चाढ़दे ओह् तां इंस्टाग्राम पर जिसलै लोकें गी पसंद आंदी शैल ब्यू आंदे शैल लाईक आंदे तां फ्ही ओह् लोग उसी पैसे दिंदा इंस्टाग्राम ते इयां गै ओह् फ्ही यूटयूव पर चाढ़दा यूटयूब पर केह् होंदा कि जिन्नें ब्यू आंदे नै उन्नें थोआनू पैसे मिलनें जादा पैसे मिलनें फ्ही बीडियो ओह् समझी लैओ महीनें दी फीस लैंदी यूटयूव पूरा उसी पैसे थ्होई जंदे ते फ्ही इक तरीका एह् होइया केह् होईया कि लोग इयां समझो लोकें अपनें ओह् खोह्ले दे अकाउंट बनाए दे उनेंगी लोग कमैंट करदे भाईया मेरी पेंटिंग बनाओ में थुहानू एह् देह्गा इन्नें पैसे देगा जियां समझी लैओ में अकाउंट बनाए दा में फीस रक्खी दा ज्हार रपेआ पर पेंटिंग दी पर पेंटिंग दी फीस में ज्हार रपेआ लैन्नां होनां